मध्य प्रदेश ने स्वास्थय सेवा को सुधार के रूप में यह पहल चलाई है कि पहले के समय में जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो वह उसको इलाज़ कराने के लिए हमारे पास अस्पतालें उपलब्ध नहीं थी आज के समय में जगह जगह पर प्राथमिक स्वास्थ केंद्र खोल दिया गया है और वहाँ पर एक नर्स बैठा करती है जो भी उस गाँव में किसी की तबियत ख़राब होती है छोटा मोटा सर्दी जुकाम होता है तो वहाँ जाकर वह दवाई ले लेती हैं और जिस प्रकार किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वह एक सौ आठ जो हमारा एम्बुलेन्स नम्बर है उस पर कॉल करके बुलाते हैं और उस गम्भीर बीमारी वाले इसको मरीज़ को गाड़ी में बैठा कर अस्पताल लेकर जाते हैं वैसे ही जैसे कोई मध्यम वर्ग परिवार है जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और उसके घर के किसी सदस्य को बड़ी बीमारी लग गई है तो उसके लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड की एक पहल चलाई है जिसमें पाँच लाख तक के की राशि का छूट है हम पाँच लाख तक के की राशि का हम इलाज़ करवा सकते हैं उसके लिए सरकार ने कुछ अस्पतालें सुनिश्चित की है कि आप इन इन अस्पतालों में जाकर ही इसका इलाज़ करा सकते हैं इस तरह से सरकार ने हमारे सार्वजनिक स्वास्थ को ले के पहलें चलाई हैं और हमारा स्वास्थ इस तरह ठीक ठाक रहता है और हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है समय समय में हमारे लिए एम्बुलेन्स उपलब्ध रहती हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं